آس پاس بہت سارے مذہبی مقامات ہیں اور میں اکثر وہاں پر جایا کرتی ہوں اور مجھے وہاں پر تلاوت کرنا روزے رکھنا اور اِس طرح کے دیگر کام مجھے اچھا لگتا ہے اپنے مذہب کے معاملے میں ہمارے آس پاس بہت ساری مسجدیں ہیں بہت سارے مندر ہیں بہت سارے گرجا گھر اور گردوارا ہیں جہاں پر اکثر لوگ جایا کرتے ہیں اپنی اپنی عبادات کیا کرتے ہیں جیسے کہ مسلم معاشرے میں لوگ مسجد جایا کرتے ہیں وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اِسی طریقے سے ہندو لوگ اپنے مندروں میں جاتے ہیں وہاں اپنی پوجا کرتے ہیں وہاں پر اپنا اپنی دعاؤں مانگتے ہیں اور اِسی طریقے سے پنڈت جی سے اس آشرواد لیتے ہیں اور اِسی طریقے سے گردوارا میں گھنٹی بجائی جاتی ہے وہاں پر لوگ اپنی اپنی عبادتیں کیا کرتے ہیں لوگ اپنی اپنی عبادت گھر میں جانا پسند کرتے ہیں کیوں کہ یہ اُن کے مذہب کا ایک اہم حصّہ ہوتا ہے